دہلی میں کھیلو کو جو کھیلا جاتا ہے وہ اسٹیڈیم میں کھیلتے ہیں جیسے کرکٹ ہے کبڈی ہے باکسٹ بال ہے فٹ بال ہے تو یہ بہت بڑے بڑے اسٹیڈیم میں کھیلے جاتے ہیں کھیل اور سٹینگ ایریا بہت بڑا ہوتا ہے وہاں پر بیٹھنے کے لیے دہلی میں ایسی بہت سارے اسٹیڈیم ہیں جیسے فروز شاہ کوٹلہ ہے جیسے بھوپال گراؤنڈ ہے میجر دھیان چند اسٹیڈیم ہے ہوکی بھی ہوتا ہے اس میں تو بہت سارے کھیل ہیں ایسے